आं आंनि जिंआव देरसिन जेंना मोननायानो जाहैबाय आं आंनि जिउनि थांखिखौ सायख'नाय जायखौ सायख'नायाव आं गोबां जेंना मोन्दोंमोन नाथाय गोबां फोरोंगिरिफोर गिदिरफोर आरो बिजाब फरायनायनि गेजेरजों आं आंनि थांखि सायख'नाय जेंनानिफ्राय बारग'नो हादों जाय आंनि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन जेंनामोन माने गावनि जिउआव गावनि थांखि जितु एम बे थांखिखौ बासिनायाव जोबोर गोनो गोथो जानानै फैयो जाय समाव गावखौनो गाव आगोर मोना मोनो बबे लामाजों बबेजों हान्थिब्ला गावखौनो गाव गोजोननाय मोनगोन गावनि थांखिखौ सहैनो हागोन बा थांखि सायख'नो हागोन बेयाव गोनो गोथो आख' फाख' जानानै फैयो बै समखिनियावहाय आं गावनि फोरोंगुरु गावनि बैसोआव देरसिन गुनि ग्यानि आरो लोगोसे बिजाब फरायनायनि गेजेरजों बे जेंनानिफ्राय बारग'नो हादोंमोन दा बै बेनो आंनि जिउनि देरसिन जेंनामोन आरो बेखौ आं बेबायदिनो बारग' होनो हादोंमोन